हांवें आय फोन फोटीन प्रो मॅक्स मोबायल घेतलो म्हाका तो मोबायल खूब आवडलो ताजे फिचर्स इतले बरें आसा नेमके म्हळ्यार सुरवातेक ताजो स्क्रिन सायज स्क्रिन सायज ताजी सामकी मोठी आसा आनी रिजुल्यूशनन्स एकदम बरें आसा पिच्चर डिसप्ले कॉलीटी बी एकदम बरी आसा ताजी ती सामकी आवडली दुसरे म्हणल्यार ऑपरेशन आय फोन जाल्ले कारणान तो ऑपरेट करपाक मात्सो वेगळो भशेन ऍंडरोयड फॉना पेक्षा पूण एकदा सवय जाली कांय ना सामको मागीर तुमकां आनी खंयचोच फोन हातान घेत घेवचो कसो दिसना ओके हे जाले आतां स्क्रिन सायज आनी डिसप्ले बद्दल ताजो कॅमेरा कॅमेरा तर सामकोच बरो फोटो तर एकदम बेस बरें येतात सो तातूंत ताणी स्लो मोशन आनी हे ते सगळे कितें कितें आसा ते फोटो तर एकदम बॅस्ट तिसरी गजाल म्युसीक आवाजूय ताजो एकदम बरो येता म्हणजे म्हजो पयलींचो फोन आनी आतांचो फोन हांवें तो तांची कंपेर करीत जाल्यार ह्या फोनाचो आवाज एकदम बरो चवथी गजाल म्हळ्यार चवथी गजाल म्हळ्यार ताजो फोन हे वॉयस कॉलीटी म्हणजे फॉन लायलो काय ना समोरचो कोण उलयता पळय ताजी वॉयस कॉलीटी पयली म्हाका ते इंटरपशन बी येताले हो सामको क्लियर आसता कॉल हे त्या बद्दल कांयच हे ना की एकदम बरो कॉल जाता म्हाका आतां दुसरो फोन सुद्दां हांवें घेतलो कॉल उलोवपाक वेगळे भशेन दिसता आनी इतली म्हाका फोनाची संवय जाल्या आनी इतलो बरो कॉल लागता तातूंन की सामको बरो लागता आनी एक बरी गजाल म्हळ्यार तातूंन कांयच हे घालूंक मेळना जशे की एंडरॉयड फोनान आमी दुसरे कितें कितें सॉफ्टवेर घालूंक मेळटात ह्या फोनान म्हाका भायले आनी कांयच म्हणजे थर्ड पार्टी एप्लिकेशन्स बीन तशे कांयच घालूंक मेळना सो इट इज सेफ्टी वायज तो सामको एकदम बरो कोणी हेक करू शकना तसो आनी इतलेंच एकदम बरो आवडलो म्हाका आं आनी एक म्हणल्यार ताजी बॅट्री बॅट्री म्हाका पयली एक अर्दो दीस सुद्दां येनाशिल्ली म्हळ्यार म्हज्या पोरण्या फोनाक ह्या फोनान म्हाका दोन दीस येता बॅट्री चार्जींगेकूय लायलो जाल्यार तो चार्ज एकदम फास्ट जाता चार्जींग ताका फास्ट चार्जींग हे कॅपेबीलीटी आसा सो तो चार्जूय बरो फास्ट जाता सो इतले